अखुनका समयमे मोबाइल आ टी वी तऽ बचाके लेल एगो जहरेक काम भऽ रहल छै सभ घरमे मोबाइल आ टी वी छै जाहिसँ बच्चाके मानसिक शारीरिक पर प्रभाव तऽ पड़बे करतै आँखि दर्द सर दर्द सेहो समस्या जरूरे हेतै ताहि दुआरे विभागक सबसँ चाहबनि जे ओ अपन बच्चाके मोबाइलसँ दूरे रखैत ताहिमे भलाइ छै किएकि मोबाइलक रेडियशन बहुत खराब होइ छै